हैलो हैलो सर सर मूंखे हिकिड़ी थोरी जानकारी वठणी आहे तव्हांसां मां वायरलेस ईयरबड्स जी हिकिड़ी जोड़ी वठण थो चाहियां मूंखे इन बारे में पूरी जानकारी आहे कोन मां चाहियां थो तव्हां इनमें हिन बारे में थोरो ॿुधाईंदा कहिड़ो सही पवंदो ऐं कहिड़े कहिड़े टाइप जा ईअरबड्स हूंदा आहिनि थोरी महिरबानी करे तव्हां इनजी जानकारी ॾींदा तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी थींदी